हलो असां पहिरियों सभु समाचार पत्रनि में समाचार पढ़ंदा हुआसीं ऐं अलॻि अलॻि पेपर वठंदा हुआसीं ऐं हाणे टेक्नोलॉजीअ जे आधार ते असांखे कंहिं बि पेपर वठण जी ज़रूरत न आहे टी वीअ ते ॾिसण जी ज़रूरत न थी पए असांखे मोबाइल ते जेको बटणु दॿायूं था जंहिं जो एप रखूं था उन में समाचार असांखे मिली था वञनि सॼे ॾींहं जा अॻला पुठला इन जे हिसाब सां असांजी टेक्नोलॉजी उद्योग जी मदद सां ॾाढो समाचारनि में मदद मिली आहे जय झूलेलाल ॿेड़ा पार